हँ भिण्डीके गाछ देखी जैसन गाछ गाछ लेबही वैसन दाम बोलबो छोटाके जइसे छोटा लेबही बीच लेबही तऽ हम दश रुपैआमे दऽ देबौ आओर गाछ लेबही तऽ हम तोरा बीस से तीस रुपैआ लगैबो आओर ओकरो से बड़ा गाछ लेबही तऽ ओ तऽ जानबै करै हीँ पचास साठि रुपैआ लगैबो जैसन गाछ वैसन दाम

देखिओ आमके पेड़ तऽ हम छोटा बेचै नहि छी बड़े बेचै ओहिमे कम से कम हम एक सए टका लेबौ तोरा से लीचीके लीचीके भी उतने लेबौ एक सए टका ही ओ गुलाब फूल गुलाबके लेबै तऽ हम गुलाबके एक सए बीस रुपैआ लगैबो कए गो गुलाब फूल लेबौ लै फूलके देखी सब्जीके गाछ गाछमे डिस्काउन्ट थोड़े करै हइ फूल गाछ सबमे एतऽ फूल गाछ वइसे लेकरके अच्छा इसब लगाबै हइ आब देखिओ तोरा जहाँ पोसाओत वहीं ने लेबै हम तऽ तोरा इतना लेकिन हमर दोकानमे डिस्काउन्ट नहि होयत लेकिन गाछ एक नम्बर देबौ नहि हमर गाछ लेकिन एक नम्बर रहै हइ एकदम ई नहि कि लगैतेके साथ सूख जाबओ बहुत सारा गाछ हमर नहि सुखतौ हमर लग जेतो अच्छा ठीक हऽ तोरा हमे डिस्काउन्ट करि देबौ तोरे करबौ आओर ककरो नहि हँ तऽ जे जैसन गाछ लेबै हम वैसने डिस्काउन्ट करबौ हँ तऽ कोन कोन गाछ लेबै तऽ हमरा बता दिहेँ ओ गाछ लगेबही ने

अच्छा तऽ आबि जेतऽ ने एने गाछ निकालिके रख देबौ दै देबौ हुँ जब तोँ आ

हँ ठीक हइ तो अब तोँ अयबी तब ने यहाँ सामने से देखके फिर लेबही ने गाछ अपने मोन से देबहो तऽ बोलभी कि खराब गाछ तोरा छलो तऽ अपने से ने लेबही हँ तऽ सामने से पैसा वैसा दै दिहेँ हमर गाछ एक नम्बर हुअ ठीक हइ तब आ